जोंनि गामियाव मोनसे गालामाल दो गालामाल दखान दं बे गाम गालामालाव जाहैदों थाव साबोन संख्रि मेथाय स्राप निरमा गय बिदिनो थाव थाव नारेंखल मोखाङाव फुनग्रा बायदि मोनो सामब्राम फानलुफोर मोनो दालि माइरं बेफोर गासिखौबो मोनो एंखुर मोनो एं गुन्दै मोनो मेथाय मोनो आलु मोनो फानलु सामब्राम गासिबो मोनजोबो बेयाव आं दामखौ खमाइया जाखिनि बे दाम बेखौनो आं होबोयो मानोना गालामाल दखानाव गासिबो रेटखौसो लायो खमाय जाथाव दखान नङा बेव गासिबो बुस्थुवानो गासिबो रेटयावनोखा बिनिखायनो खमाया जेखौ बियो आं बिखौ होबोयो बे ओं आं दखानावहाय गासिबो मोन्नाय जायो जेरै मेथायनिफ्राय गासिबो सुरु मोनजोबो थाव साबोन गासिबो मोनजोबो माइरं माइरंफोरखौबो मोनो माइरं दालि सबाय गासिबो मोनजोबनाय जायो आं दामखौ खमायनाय जाया होबोयो बुरजा लाबा बुस्थुखौ मालखौ बुरजा लाबा एखो एक्स' बिस फसिसफोरनि जायगायाव थाव एबा थायबा खमायगोन बेफोरबादि आरोना थायबा खम लाखिगोन बेफोरबादि